हिन दौड़ जे पेशे में जॾहिं मां नंढी हुअसि त मुंहिंजा बाबा सुबुह जो वॉकिंग ते वेंदा हुआ त जॾहिं पंधु कंद करणु वेंदा हुआ त मां बि हुननि सां गॾु वेंदी हुअसि मूंखे वठी वेंदा हुआ पाण सां गॾु पोइ जाम दफ़ा मां डुकंदी हुअसि ऐं मूंखे पकिड़ींदा हुआ त मूंखे ऐॾो वणंदो हुओ सुबुह सुबुह जो मां डुक पाईंदी हुअसि मूंखे पकिड़ींदा हुआ पोइ वरी हू भॼंदा हुआ त मां पकिड़ींदी हुअसि हीअ असां रांदि बि कंदा हुआसीं ऐं हीअं ई हीअं मूंखे वणणु लॻो पोइ जीअं जीअं मां वॾी थियसि डांस सां जुड़ी वियसि डांस सां जुड़ी वियसि स्पोर्ट सां बि जुड़ियलु हुअसि पोइ ईअं मां रनिंग थींदो हुओ स्कूल में कोम्प्टीशन्स थींदा हुआ या कुझु बि त मां पार्टिसिपेट कंदी रहंदी हुअसि जाम अॻियां ताईं मां न वञी सघियसि रनिंग में

ऐं न ईअं मतिलबु मूंखे इन करे वणंदो हुओ रनिंग करणु भई नंढे हूंदे खां मां उहा शइ में उहो कंदी रहियसि ऐं उन सां मां जुड़ी रहियसि भले जाडो न पर थोरो थोरो बि अञा ताईं मां जुड़ियलु आहियां अञा ताईं बि सुबुह सुबुह जो थोरी देरि बि भले अधु कलाक बि पर पासे में गार्डन में वेंदी आहियां थोरी देरि रनिंग करे पोइ हली ईंदी आहियां त प तंदुरुस्ती बि रहंदी आहे बॉडी में ऐं जाम सुठो फ्रेश फील थींदो आहे सुबुह सुबुह जो ऐं सॼो ॾींहुं हीअं तंदुरुस्ती सां गुज़रंदो आहे